हाँ क्या हाल है क्या हाल है कैसे ठीक है ठीक है पानी कैसा निकल रहा है

बीज तो अच्छे वाला था और मूँग मूँग और कैसा है

गेहूँ अच्छा हुआ था ना

ओ मक्का अभी क्या मतलब हाँ हाँ हाँ हाँ बारिश का तो टाइम हो गया तो मूँग दवा और छिड़काव करवाते हैं कि नहीं हाँ दवाई कीड़ी और नहीं ना लगी है हाँ चलिए बढ़ियाँ में है नहीं बढ़िएँ होगा

अच्छा ठीक है

वह तो है महँगा मूँग सब टूट गया क्या हाँ और हाँ हाँ